जीअं त मूं चयो की बैंकिग सेक्टर ॿेअनि सभिनी सेक्टरनि जी नीव आहे त सभिनी सेक्टर में हिकु इंश्योरेंस सेक्टर बि थो अचे जेको असांजो लाइफ में ईंदड़ु मुसिबतुनि खे पहिरो खां ई सभाले थो थोरा थोरा पैसा असां बॾाए वेंदा आहिनि असांजी मर्जी आहे असां सालु में हिकु दफ़ो भरियूं हर महिने भरियूं छह छह महीने भरियूं पोइ असांजे हिसाबु सां बैंक भरींदी आहे पर हुनमें असांजी रिस्क कवर थींदी आहे लाइफ कवर थींदी आहे असांजे घरु जे भातिनि खे असां असांजे मोए खां पो पैसा मिलंदा आहिनि त हिन करे घणे ई कंपनीज़ आहिनि जीन महाराष्ट्र में बैंकुनि सां मर्ज़ कयो आहे ऐं बैंक पेंजे डिपॉजिटस ऐं अकाउंट खोलण जी प्रोडक्ट सां गॾु इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट बि गॾे विकिरींदी आहे उहो जाम इजी थो थिए थी पए इंश्योरेंस कंपनीनि खे पंहिंजो प्रोडक्ट सेल करण बैंक में ई अगरि हो ॿाहिरि थी सेल कनि त हुननि खे तकलीफ़ु थी थिए कस्टमर खे सम्झायण छो त इंश्योरेंस में हीअं थींदो आहे की असी जॾहिं मरदा आहियूं या असांखे कुझु जॾहिं नुक़सानु थींदो आहे या असांजो एक्सीडेंट थी वेंदो आहे त असांखे हूअ पैसा मिलंदा आहिनि हुननि पैसो जो उपयोगु करे सघंदा आहियूं या असांजे मोए खां पोइ असांजे घरु वारनि खे मिलंदा आहिनि त हुनमें माण्हू खे विझण जाम त हुनमें माण्हू खे पैसा विझण जाम डिफिकल्ट लॻंदो आहे पर अगरि हीअ प्रोडक्ट बैंक सां टाए अप थी वियो आहे जीअं टाटा ए आए जी टाए अप कयो आहे हो त एब घणी ई बैंकुनि आहिनि जिनखे पंहिंजो इंश्योरेंस प्रोडक्ट न हूंदो आहे पर उहे ॿियनि बैंकुनि खां इंश्योरेंस जा प्रोडक्ट वठी करे सेल कंदा आहिनि हुनजो हिकिड़ो एग्जांपल आहे एक्सिस बैंक मेक्स लाइफ इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट सेल कंदी आहे एस बी आई पेंजो बि इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट सेल कंदी आहे पर अॼकल्ह उहो बैंक जे प्रोडक्ट सां लिंक कयो वियो आहे त असां बैंक में अगरि लोन था वठूं त असाखे इंश्योरेंस वठिणी आहे त हाउस जी इंश्योरेंस वठिणी आहे त हुन यजे करे उन्हनि खे इजी सवलो थो थी पवे ऐं माण्हूं खे बि फ़ाइदो थो थी पवे उनजी रिस्क कवर थी थी वञे ख़बरु न आहे असांखे वक़्तु कॾहिं पूछी न ईंदो आहे त अगरि कॾहिं कॾहिं नुक़सानु भगवान न करे कॾहिं नुक़सानु थी थो वञे त अगरि असांजी इंश्योरेंस थिअल आहे घरु माण्हूं जी जान त असांखे हूअ पैसा भरिजी मिलंदा आहिनि घरु वारनि खे बि तकलीफ़ कोन्ह थींदी आहे